हेल्ल' औ मामोन बुंलाय औ औ औ नंगौ दे नंगौ बेयावनो नांदों बुंलाय अ मा माया गाज्रि जादोंबा मा मा गाज्रि जादों अ अ अ अ अ नायथाराखैदां औ औ औ एसे गोबाव जाबाय नामा ओं ओं अ

औ नोंगौ नामा अ अ ए दाथ' थांनाया दाखालि थांनाया बिदिनो जाहैबाय दखाना खुलिथ'आखैनो दसे थानानै मोनगोन खोमा दे

अ अ दे दे जागोन दे

अ अ अ अ दे अ अ औ दे दे आं गासैबो जगारखौ लाखानानै थांगासिनो दे होनबा दे जागोन दे औ दे औ दे दे जागोन दे थांगासिनो दे आरो अ दे बुंलाय अ अ लागायनायाथ' दे आं थांनानै नायहैगासिनो अ दे होनबा